हैलो जय झूलेलाल तव्हां बरेलीअ मां रतन लाल भाटिया वेठा ॻाल्हायो ज़मीनुनि तां हा कमु हो मूंखे ज़मीन जे बारे में मूंखे इहो पुछिणो हो की मूंखे बरेलीअ मां रहंदड़ त अजमेर जी आहियां ऐं मूंखे आहे न बरेलीअ में हिकिड़ो प्लॉट खपंदो हुयो मूंखे आहे न ॿीं सवें गज ताईं खपे त हुते अगरि सही अघनि में हुजे त ॿुधायो त कहिड़ो अघु कहिड़ो अघु चयो अथव टीह हज़ार वधीक थियो टीह हज़ार पर गज त अजमेर में त इहो अघु कोन्हे न त खपे त खपे त ईअं ई पौश कॉलोनीअ में कोई झंग में थोरी खपे पर उन ई हिसाब सां बि अघु त तव्हां वधीक ई था ॿुधायो न त उहो छा सिर्फ़ु प्लॉट आहे या उन में कुझु कंस्ट्रक्शन बि थियलु आहे कुझु ठहियलु बि आहे अछा कहिड़े कहिड़े इलाइक़े में आहे कहिड़ी कॉलोनी आहे अछा त ॿुधो त आहे उते असांजा माइट बि रहंदा आहिनि मुंहिंजो भाइटियो रहंदो आहे मां चवंदी सांसि हिकु दफ़ो अची उहो ॾिसी वेंदो त उहो मूंखे अहवालु ॾींदो यकदमि अचां पसंदि न अचे त पोइ उन ई हिसाब सां मां चवंदसि उन्हनि खे तव्हांजो पोइ पूरो एड्रेस ईअं इहो ॾे लिखी ॾिजो मूंखे इन ते मोकिलिजो व्हाटसप कजो त मां हा न न उहो त आहे ॾिसो जॾहिं न उहो त उहो त ठीकु आहे उहो त ठीकु आहे सभु कुझु उहो न न न उहो त ठीकु आहे तव्हां चओ था ज़ोरु भरियो था त भाई तव्हां अचो अचो पंहिंजे हजबैंड खे वठी करे घोट खे वठी करे अचो पर छा अथसि हाणे अहिड़ा परे पंध अजमेर खां बरेलीअ अचिणो त पवंदो ॾिसण लाइ जॾहिं फाइनल कबो त पर ईंदसि त सहीं पर मुंहिंजा छा आहे हुते पेका आहिनि न मतिलबु भाइटियो रहंदो आहे त हिकु दफ़ो भाइटे खे चवंदसि उहो मिली वेंदो ऐं उहो मूंखे रिपोर्ट ॾींदो हा न त मां उन खे मोकिलींदसि हा मां उन खे तव्हांजो फ़ोन नंबर ॾियां थी तव्हां सां ॻाल्हाईंदो ऐं पोइ तव्हां पंहिंजो इहो एड्रेस मूंखे मोकिलियो त पोइ मां पंहिंजे भाइटे खे अॼु फ़ोन कंदसि उहो तव्हां सां अॼु या सुभाणे में गॾिजंदो ऐं पोइ उन खां पोइ वरी जीअं हुन असांखे अहवाल ॾिनो उन जे अनुसारु पोइ असां ॾिसंदासीं चङो हा ठीकु आहे पोइ जय झूलेलाल